ہمارے یہاں سماجی اور معاشی ترقی میں جو فنکار ہیں وہ جو کہ فنکار ہیں جیسے کہ مٹی کے برتن بناتے ہیں وہ ان کو بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی بیچتے ہیں اور جو دستکار ہیں جیسے لکھنؤ کی لکھنوی جو کڑھائی ہے وہ بہت مشہور ہے تو وہاں پہ وہ لوگ دستکاری کرتے ہیں اور پھر اسے دوسری جگہ پہ بیچتے ہیں تو اس طرح سے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں اور وہ اپنی بزنس چلا رہے ہیں اور اپنے جو جگہ ہے جہاں پہ وہ لوگ بناتے ہیں اس کو بھی فیمس کر رہے ہیں تو یہ وہ تو یہ ہمارے سماجی اور معاشی ترقی میں جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنا پورا پورا رول پلے کر رہے ہیں